गोंयांतल्या मुस्लिम आनी ख्रिश्चन धर्मा पेक्षा आमकां हिंदू धर्माचे उलोवपाक चड आवडटलें गोंयान हिंदू धर्म धर्मान अनेक संत आसा जशें की हांवें पयलीं सांगलां आसतलें एक की पद्मनाब पद्मनाय शिश्य संप्रदाय आसा तातूंत एक परंपरा चलत आयल्या अक्कलकोट स्वामी पद्मनाब सुदैय सुसैन सदानंद ब्रम्हानंद ब्रम्हेशानंद अशें खूब साधू जायत आयल्या पूण तांचीच एक परंपरा ते चालू दवरल्या एकट्यान समाधी घेतली की तो आपले त्तव सगळें दुसऱ्याक दितां आनी तो ती फुडें चलयता सद्याक त्या ह्या व्यासपिठाचेर ब्रम्हेशानंद स्वामी म्हणून आसा तांच्यानी आज पर्यंत ह्या हिंदू धर्माचो प्रचार वा प्रसार आपले भाशेन खूब केला आनी आजुनूय ते ह्या हिंदू धर्माचे म्हत्व लोकांक पटोवन दिवपाक खूब झट्टात खुबशे अशे कार्यक्रम करतात गोंयांतूच न्हय भायर भारतांतूच न्हय भारता भायर सुद्दां ते आपल्या धर्माचो प्राचार करतात आनी तांकां आमच्या भारता भायर सुद्दां आजून आजून लोक लोक अशी खूब खूब मानतात आनी तांकां एक म्हणजे धर्म भुशण ही पदवी मेळ्या आनी तांचे तांकां ह्या पदवेचो अहंकार ना ते आजून पासून ते तांच्या हात तांच्या आपल्या धर्माचो प्रचार करपाक लागून आजून पासून झडटात हेंच ताूचें मोठेपण आमकां आमच्या लोकाक खुब प्रेरणादायी आसा